असांजी सिंधी भाषा तमामु से सादी ऐं मिठिड़ी ॿोली आहे असां हर त्योहार पंहिंजो सुठे नमूने रमाईंदा आहियूं ऐं चेटी चंड ते ख़ासि करे असां ॾाढो मिठो करे मल्हाईंदा आहियूं ऐं असांसां गॾु जेके हिंदुस्तानी जुड़ियल आहिनि उन्हनि जी बि छठ पूॼा वग़ैरह थींदी आहे त उन छठ पूॼा ते असां वेंदा आहियूं ऐं चेटी चंड जी पूॼा ते असां उन्हनि खे सभिनि खे घुराईंदा आहियूं पाण में मिली जुली करे हलंदा आहियूं सिंधी ॿोली असांजी एतिरी मिठड़ी आहे एतिरी सिधी आहे कि पूरे हिंदुस्तान में फेमस आहे ॾाढी प्रसिद्ध आहे असांजी सिंधी ॿोली असां जी सिंधी ॿोली तमामु सुठी आहे ऐं व्यवहार ॾाढो सुठो आहे सिंधियुनि जो असांजो सभिनी सां मिठड़ी ॿोली कंदा आहियूं चाहे उहो कोई बि हुजे तमामु सिधो ऐं मिठिड़ो ॻाल्हाईंदा आहियूं सिंधी ॿोली असां सरदारनि सां बि मल्हाईंदा आहियूं गुरुनानक जयंतीअ ते उहे असां वटि ईंदा आहिनि असां ओॾे वेंदा आहियूं असां ॾाढो पाण में मिली जुली करे हलंदा आहियूं सिंधी व्यवहारिक ॾाढो सुठो आहे ऐं मिठिड़ो ऐं तमामु सरल आहे